सभसँ पहिले हमरा जाइमे नहि धाम घूमै अथि कऽ नैहरा सभसँ नीक यए नैहर जाइ छी तऽ नैहर जायब तऽ नैहरमे रहब तऽ मायसँ भेँ मायसँ मुलाकात करब मायसँ भेँट कए कऽ तब मोन हैत कोनो धाम घूमयके तऽ माँकेँ कहबै माय गै चल दुनू आदमी घूमय लेल तऽ माय सङ्गे जायब माय जायब हम जायब जँ बाबूजी जायत तीनू गोटा मिलि कऽ तब जायब बाबा धाम जायब बाबाधामसँ मोन हैत घूमैत घूमैत तब जायब बासुकीनाथ जायब बासुकीनाथसँ मोन हैत ओतयसँ आयब बासुकीनाथ घूमि कऽ बाबा धाम घूमि कऽ इएह सभमे बड नीक लागैए घुमलहुँ फिरलहुँ सभ गोटा मेला ढेला गेलहुँ तब ओतयसँ अयलहुँ तऽ फेरो खयलहुँ खेना पीना खाना खयलहुँ खाना कए कऽ बाबाके दर्शन कए कऽ सभसँ पहिले गेलहुँ बाबाधाम तऽ ओतय पूजा कऽ नहेलहुँ सुनेलहुँ स्नान कयलहुँ नहाए सुनाए कऽ नहाए सुनाए कऽ तब खयलहुँ पूजा कयलहुँ पूजा कए कऽ जल लेलहुँ लोटामे लोटामे जल लए कऽ तब जा कऽ अथि कयलहुँ कली लेलहुँ कली लए कऽ अक्षत लेलहुँ अक्षत लए कऽ तब गेलहुँ बाबाके स्थान गेलहुँ बाबाके जल ढारलहुँ बाबा बैजनाथ कोशिश बाबा बैजनाथ बाबाके जल ढारि कऽ ओतयसँ अयलहुँ तकर बाद सभ गोटा माँओ जीके माँओ गेल खूब जे दर्शन कयलक बाबूजी जे दर्शन कयलक ओतयसँ तब गेलहुँ बासुकीनाथ गेलहुँ बासुकीनाथमे ओतहु गेलौँ तऽ ओतय नहेलहुँ से ओतय अथि कयलहुँ ओकर बिहान भेने तऽ बासुकीनाथ गेलहुँ ओकर विहान भेने तऽ ओतय पूजा पाठ कयलहुँ ओतय खयलहुँ पिलहुँ ओतय सभचीज कयलहुँ ओतयसँ अयलहुँ तब मोन भेल हमरा तऽ जनक जनकपुर जाय कऽ तऽ जनकोपुर चलि गेलहुँ जनकपुर गेलहुँ ओतयसँ अयलहुँ तऽ सभ धाम कए कऽ जनकपुर जनकोपुरमे नहेलहुँ सुनेलहुँ खयलहुँ पीलहुँ ओतय अपनेसँ खाना बनाए कऽ जनकपुरमे खाय पड़ै छै ओतय खयलहुँ पीलहुँ जनकपुरमे ओतयसँ फेरो धाम कए कऽ अयलहुँ